मुंहिंजो पसंदीदा वैज्ञानिक आहे आइसेक न्यूटन जैं ग्रेविटनेशनल फोर्स जी जे स्थापना कई हुन हिकु सेब खे मथे फिटी कयो त उहो वापसि धरतीअ जे हेठि ख अची वियो जंहिं खे ग्रेविटेशनल फोर्स चवंदा आहिनि उन में उहा बॉल बि अचे थो अगरि असां बॉल खे मथे फिटी कंदा आहिनि त उहो बि वापसि असां वटि ई धरतीअ ते वापसि ईंदो आहे त उहा धरतीअ जो ग्रेविटेशनल फोर्स जंहिं में असां पुराणी हिकु स्टोरी आहे ते आदम ऐं हवा उन्हनि बि हिकु सेब खादो त उन बि आट अ अट्रेक्शन में अची विया त उहो सभिनि खां मूंखे वधीक लॻंदो आहे अगरि उहो धरती ते न हुजे आदम ऐं हवा त असां कुझ बि केर बि आइसेक न्यूटन या कोई बि इंसान प्राणी पैदा थी न सघे आहे ऐं उहो उन जहिड़ा अविष्कार न करे सघिया इन करे मूंखे इन जो सभिनि खां वधीक इहो आइसेक न्यूटन ई पसंदि आहे